जय झूलेलाल असांजे हिते दिल्लीअ में ॾाढा प्रमुख मंदर आहिनि ॾाढी जॻह आहिनि घुमण जी जिते सभु देश भर खां माण्हू ईंदा आहिनि घुमण देश जे ॿाहिरां खां बि ईंदा आहिनि माण्हू घुमण जीअं अक्षरधाम मंदरु आहे हुते फॉरेनर्स बि ईंदा आहिनि घुमण हुते म्यूज़िकल शो थींदो आहे उहो ॾिसण ईंदा आहिनि एग्ज़ीबिशन ॾिसण ईंदा आहिनि धार्मिक हुते मूवी हलंदी आहे उहो ॾिसण ईंदा आहिनि असांजे ध धर्म जे बारे में ऐं पतो कंदा आहिनि हुन में सभु ॿुधाईंदा आहिनि हिंदु धर्म जे बारे में उहो सभु हुनखे हुन में दिलचस्पी हूंदी आहे त इनकरे उहो हुते ईंदा आहिनि अक्षरधाम घुमण और उहो वीडियो ॾिसण मूवी ॾिसण असांजे इस्कॉन टैंपल में ईंदा आहिनि ॿाहिरां सभु घुमण देश भर खां ईंदा आहिनि फॉरेनर्स ईंदा आहिनि हुते विभिन्न प्रकार जा प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि और उन्हनि खे उहो ॾिसी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे छो कि ॿाहिरि त इअं कुझु थींदो आहे न तॾहिं हिते असांजे देश में त इअं सभु हलंदो आहे पोइ इनकरे ॿाहिरां बि माण्हू ईंदा आहिनि ॾिसण हिते बिरला मंदरु आहे हुते बि माण्हू घुमण वेंदा आहिनि लोटस टैंपल आहे हुते बि माण्हू पिकनिक लाइ पिकनिक स्पॉट ठहियल आहे हुते बि हुते बि माण्हू ईंदा आहिनि घुमण और ॿाहिरां बि ईंदा आहिनि सभु ॾिसण आसिपासि सभु एरिया ॾाढा ॾाढा सारा प्रमुख हिते धार्मिक स्थल आहिनि सभु माण्हू ॿाहिरां और देश मां देश जे ॿाहिरां सभु ईंदा आहिनि घुमण हुननि खे सुठो लॻंदो आहे जीअं असां बि कॾहिं ॿाहिरि वेंदा आहियूं त असां बि इअं ॿिएं देश वेंदा आहियूं त हुनजी धार्मिक स्थल वेंदा आहियूं ॾिसण सभु सभु जॻह इअं ई उन्हनि खे बि शौक़ु आहे त उहो दिल्लीअ में अची करे सभु धार्मिक स्थल घुमंदा आहिनि जय झूलेलाल